पशु पालन सऽ ई समझै छियै हमरा सबके जे पशु पालन करैके लेल सब सऽ पहिने तऽ साफ सुथरा जगह चाही आ ओहिके लेल जे छै से बढिऑं पशु चाही ओकरा पालियौ ओकर बच्चाके बढ़िऑं सऽ देखरेख करियौ ओहिके बाद जे छै से ओकर पशु पालन सऽ इहो होइ छै जे दूध भेल आ पशु सऽ ओकर बच्चा भेल तऽ ओकरा बेचियौ बादमे नमहर भेल तऽ ओकरा बेचियौ जेनाकि दुधालू पशु रहै छै तऽ दूध के लेल ओकरा पालल जाइ छै आ जेना मांसाहारी पशु रहै छै जेना बकरी भेलै भेड़ भेलै ई सब कऽ मांसाहारियो के लिए पालल जाइ छै तऽ एहि सबके पालै के नियम छै जे सब सऽ बढ़िऑं ओकरा सब सऽ पहिने साफ सुथरा जगह दियौ ओकर समय समय पर टीकाकरण कराबियौ देखरेख करियौ खानापीना पर ध्यान दिऔ आ ओहिके बाद ओहिसे जे फायदा भेलै ओकरा कोना इस्तेमाल करबै जेना गोबर भेलै तऽ गोबरके समय समय पर हटाए कऽ ओकरो सऽ अहाँ फायदा लए सकै छियै गोबर के उपला बनाए कऽ ओकरो बेच कऽ बजारमे ओहो सऽ फायदा होइ छै आ बांकी दूध जे होइ छै ओकरा डायरी पर दऽ कऽ फायदा लए सकै छियै अहाँ सब आ एहि सऽ जे छै से अपन घर के आर्थिक स्थिति के मजबूत कयल जाइ छै आ बाॅंकी अपन